अखन जे छै ग्रामीण क्षेत्रमे जे छै सगसे बरका जे अखन आबि रहल छै चुनौती ओ छै अहाँके मौसम परिवर्तन भय गेलै जलवायु के परिवर्तन भय गेलै ई परिवर्तन के कारण जे छै ग्रामीण क्षेत्रमे कृषि उत्पादन जे छै ओ बड़का परेशानी सऽ जुझि रहल छै अखन जे छै कृषि के जे उत्पादक जे छै किसान छै ग्रामीण क्षेत्र सऽ आबै छै आओर ग्रामीण क्षेत्रमे जे छै अखन सही रूप से जे छै जलवायु जे छै ओ उपलब्ध नहि छै तैं लऽ कऽ किसान के जे छै अखन के समयमे बहुत बड़का समस्या सऽ जे जुझि रहल छै आदमी सब के जे छै मौसम परिवर्तन के कारण भय गेलै जलवायु परिवर्तन के कारण जे भय गेलै ताहि सऽ किसान सब जे छै खेती नहि करै छै कृषि उत्पादन जे छै अखन बहुत ही जादा प्रभावित भय रहल छै आओर ई जे छै ग्रामीण क्षेत्रके कहीं न कहीं एक मुख्य जे छै ओ समस्या आबि रहल छै तैं लय कऽ जे छै अखन अहाँ सब जे देख रहल छियै ग्रामीण क्षेत्रमे जेतना भी किसान छै ओ अपन किसानी व्यवसाय ई कृषि व्यवसाय छोरि कऽ जे छै आगाँ जाय रहल छै दोसर कार्यमे जे छै आदमी जे छै किसान जे सब छै ओ अपना व्यवसाय छोरि कऽ जे छै ओ शहर की आओर जे छै अग्रसर भय रहल छै एकर जे छै ग्रामीण क्षेत्रमे अखन बहुत पर एज जे छै मौसममे जे छै अभी परिवर्तन आबि रहल छै किसान सब कऽ जे छै समय पर जे छै आ ई ऋतू के मौसम छै तऽ पानि उपलब्ध नहि भय रहल छै तैं लय कऽ जे छै खेती जे छै बहुत जादा प्रभावित भय रहल छै आओर खेती प्रभावित भय कऽ जे छै किसान सब जे व्यवसायी छै किसान सब के जे मुख्य व्यवसायी छै ओ भय गेलै कृषि आओर कृषि क्षेत्र जे छै बहुत जादा प्रभावित भय रहल छै अखन जे जलवायुमे परिवर्तन छै मौसममे परिवर्तन छै ई कहीं न कहीं जे छै ई ग्रामीण क्षेत्रमे जे छै एक बहुत बड़का ही समस्या जे छै उभरि कऽ आबि रहल छै